میں ایک چوڑی لے کر کے آئی ہوں چوڑی مطلب کنگن جو بہت ہی اچھا ہے اس کا پروڈکٹ بہت ہی اچھا مجھے سمجھ میں آیا اس کے نگ بہت ہی قیمتی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے وہ بنا ہوا ہے اس کو پہن کر کے انسان مہینوں دو مہیںوں رہ سکتا ہے اور وہ ٹوٹے گی نہیں چوڑی کا باڈی بہت اچھا بہت قیمتی بہت ہی نازک ہوتا ہے اس کو پہن کر کے ہاتھ خوبصورت لگنے لگتا ہے